जामुन माने जानायाथ' जोङो मोनसेल' रोखोमनि जानायखौ जों मोजां मोनखाया मानसिया गोबां बुस्थु जायो जोङो ना बेदरखौबोथ' नों सानबेसे जानो ना बेदराबो आजिखालिनि जुगाव दाम बारायजोब्बाय बेखायनो जोङो खमावनो जा हायो जोङो अ एखम्बा सफ्थायाव बिदिनो अमा बेदफोर जायो अमाखौथ' जों मालाबाबो गारनो हाखाया बेनो बांसिन टेस्ट जायो नालाय आरो बेनिफ्राय जोङो आं आंथ' मम'खौ फुड आव मम'खौनो साबसिन मोजां मोनो आरो आं बेस्ट मोनो मम'खौबो जानाय जायो आरो ओंख्रिखौ बुङोबा जोङो अनला दाउ बर'निया आरो नारजि अमा अनला संनायावथ' जोङो जोबोद गोरोंखा बर' हिनजाव जानानै अनला सङो आरो बिनि उनाव नारजि नारजि जायो जोङो आरो बिदिनो जाग्रा आरो आङो माबाखौ मोजां मोनो मा होनोमोनलाय बेखौ फिथायफोरखौ जानो मोजां मोनो आङो थायजौ दानि बोथोरावथ' नों गरमाव नै थायजौफोरखौ जानो मोजां मोनो जोङो थान्दा जानायनि देहाफ्रावबो इसे मोजां मोनायनि थायजौ आरो आं भेजिबटेबोल खौनो बांसिन मोजां मोनो मानोना मैगंफोरखौ आं जानो मोजां मोनो आं न'आवनो खुद हारसिं आं गायखायोबो मैगंखो दा आंनि बारियाव नुगोन नोंसोरो दा नैबे दैलां बोथोराव खुमब्रा दं थायबें दं भिन्दि दं मैथा दं मैथा बांगाल दङ मैथाया मोननै रोखोमनि गोजा आं आंनो मैगंखौ गायो आं मैगंखौनो आङो बांसिन न'निफ्राय बानायनानै जानाय जायो आरो बारा बेदरफोरखौ आं मोजां मोना आरो नाखौ जायो आङो नाखौ इसे मोजां मोनो आङो नाफोरखौ बायनानै जायो आं

बो बोथोरफ्राबो नोङो बायनानै जानो हालाना आजिखालिनि जुगाव ना बेदरफ्राबो बेराद दाम बारायबाय फैसाबो सेभ खालामनांगौ जायो बिनि थाखायनो बिराद खम जानाय जायो आरो दा जाग्राफोरखौ अमा बेदरखौथ' जों बर'आव जों बायदि रोखोम जों संनानै जानो हायो जेरै अमा फ्राय अमा अनला अमा नारजि आरो गोबां बायदिसिना अमाखौ बानायनाय जायो आरो जोङो आयटेमाव

दा गरम बोथोराव बांसिन जोङो थायबेंखौनो जानाय जायो आरो खुमब्रा दाथ' नोङो माबानि भुटान नि होननानै ओरैबायदि बाजाराव नोङो फवासेयावनो आसि थाखा गाहाम लाइफोराथ' नोङो एक्स' थाखा मुथायावनो बेखौथ' जोङो बायनानैनो जानो हाला जानो गोसो जाबाबो बिनिखायनो जोङो जा हायो जों लकेल गायनानै बेखौनो जानाय जायो आरो इसे जोंनि गार्डेनाव जा मोनो बेखौनो जानानै बेस्ट गाव गावबागाव आखायजों गायनानै मोनजायोबा साबसिन गोजोननाय मोनो आरो बिनिखायनो आं बयखौबो गाव गावबागाव जा एसे थाब आरो गार्डेनफोर मैगंनि गार्डेन बानायनानै जानो हायो बेनो मोजांसिन होननानै आं सानो आरो फिथायफोरखौबो आं न'आवनो गायो आंनाव दा मा दं सफारि फिथाय दङ आरो थायजौ फिथाय दङ मोदोमफुल दङ नारें कागुजि दङ आं बेखौनो बोथोरजों लोगोसे जालांनाय जायो आरो आरो आं माबाफोरखौबो मोजां मोनो द्राय फ्रुइड फोरखौबो इसे जायो आरो द्राय फ्रुइड बाथ' बिराद दाम जाबाय दा बायनोनो हाला जानो सानोबाबो द्राय फ्रुइड बेखौनो आं मोजां मोनो आलमन्ड ओमफ्राय काजु बेखौनो जायो आरो ओमफ्रायथ' मा जाबावनो बायनानैनो जानो हाखायाबा बुस्थुफोरखौ आजिखालिनि जुगाव सावमिन फोरखौ मोजां मोनो इसे जानो बेनो आरो